اسپورٹس سے مجھے زیادہ دلچسپی نہیں لیکن ایک زمانے میں کرکٹ کا بہت زیادہ مجھے شوق تھا اور دیکھا بھی کرتی تھی اور کوئی میچ ہوتے تھے لیکن اب مجھے کسی بھی اسپورٹس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے ہاں نام کانوں میں آتے رہتے ہیں کہ کون کیپٹن ہے کون نہیں ہے کس کی کس سے منگنی ہوئی شادی ہوئی کرکٹر کی بس یہاں تک انٹرسٹ ہے